میں نے وولٹاس کا ایک اے سی خریدا ہے اے سی چلانے سے بجلی کا بل بہت بڑھ گیا ہے مہینے کا بل ڈبل ہو گیا ہے ہر دو تین مہینے بعد اے سی کی سروس کروانی پڑتی ہے ورنہ ٹھنڈی ہوا نہیں دیتا اے سی میں زیادہ وقت گزارنے سے گلا خراب ہو جاتا ہے اور الرجی بھی ہو گئی ہے آؤٹ ڈور یونٹ بہت آواز کرتا ہے اور سونے میں تکلیف ہوتی ہے اے سی لینا اور لگوانا دونوں ملا کر بہت مہنگا پڑ گیا ہے اے سی کا زیادہ استعمال کلائمیٹ چینج میں حصہ لے رہا ہے